آج کل کے بچوں کے کھیل پہلے پہلے کے مقابلے میں کافی بدل چکے ہیں جہاں پہلے بچے زیادہ تر میدان میں دوڑنے چھپن چھپائی گيند کھیلنے یا کبڈی جیسے کھیلوں میں حصہ لیتے تھے وہیں آج کل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچوں کے کھیل کا اندازہ بھی تبدیل ہو چکا ہے ڈیجیٹل گیمز کا رجحان کافی بڑھ گیا ہیں بچے موبائل فون یا ٹیبلیٹ پر مشہور گیمز جیسے فری فائر پب جی سب وے سرفر کیرم پول لوڈو کنگ وغیرہ کھیلنا پسند کرتے ہیں ان کھیلوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر کے دوسرے کھلاڑیوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے جن سے بچوں کو ایک نیا تجربہ ملتا ہے آن لائن تعلیمی گیمز میں بھی کافی مقبول ہو رہے ہیں جن سے بچے تفریح کے ساتھ ساتھ سیکھ بھی سکتے ہیں دوسری جانب کچھ بچے اب بھی روایتی کھیلوں جیسے کرکٹ بیڈمنٹن سائیکلنگ فٹ بال رسہ کشی یا شطرنج میں دلچسپی رکھتے ہیں گاؤں یا چھوٹے شہروں میں بچے اکثر مٹی کے کھیلوں گلی ڈنڈا یا کنچے جیسے سادہ مگر دلچسپ کھیل کھیلتے ہیں